राजस्थान जी धरती तमामु सुहिणी ऐं सुठी आहे राजस्थान में घणई त्योहार पारंम्परिक तरीक़नि सां मल्हाया वेंदा आहिनि ॿाहिरां अचण वारनि माण्हुनि खे हिननि त्योहारनि खे ज़रूरु ॾिसणु खपे ऐं उन्हनि खां उन्हनि सां गॾु मौज मारणु खपे जीअं त पुष्कर जो मेलो जेको कतीअ जी ग्यारस खां शुरू थी करे पूर्णिमा ताईं याने सतनारायण ताईं हलंदो आहे हिते परियां खां देश विदेश खां घणेई माण्हू ॾिसणु ईंदा आहिनि पुष्कर में ई हिकु ब्रहमा जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर आहे जेको सॼे विश्व में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे ऐं ईअं ई हिते सिंधियुनि लाइ हिकु झूलेलाल घाटि ठहियलु आहे उहो ब ॾिसण लाइक़ु आहे ईअं ई अॻियां अचूं त हिकु जतोई दरबारु आहे जिते झूलेलाल जी तमामु वॾी मुरत ऐं सुहिणी मुर्ती रखियलु आहे प्रेम प्रकाश दरबार जो मेलो बि ॾिसणु जोॻो आहे जेको हर सालु लगंदो आहे पारब्रहम जी दरबारु बि अगरि असीं ॾिसूं त उते एॾी न मौज मल्हाईंदा आहिनि जो ॿाहिरां अचण वारन माण्हुनि खे उते मज़ो अची वेंदो आहे हिन दरबार में ब छड़ीअ जो मेलो लॻंदो आहे जेको रुॻो अजमेर में ही लगंदो आहे असांजे राजस्थान में